हिकु दफ़ो डुकण महिल मांजे पेर में धक लॻी वियो हुओ त मां नस वारे भाईअ सां उन्हीअ खे ठीकु बि करायो लेकिनि इलाही ॾींहुं दिक़त हुई पेर में इन्हीअ करे ओतिरा ॾींहं मां डुकी कान पायमि लेकिनि वरी ठीकु थियण खां पोइ मां प्रोपर्ली शूज़ वग़ैरह पाए करे हुन पेर जो ध्यानु खे रखी करे हिन हिसाब सां डुकंदो आहियां कि वधीक हुन पेर ते दबाव या ज़ोरु न पिए